हमरा काल्हि जेबाक छै दरिभंगा सादीमे तऽ अपनेक गाड़ी चाही हमरा आरियागो तऽ ओ गाड़ी हमरा जे छै से कत्ते भाड़ा लागतै गाड़ीके किराया अपडाउन दुनू रहतै तऽ ओहिमे जे छै किराया कते लागतै आ कोन समयपर अयतै गाड़ी हमरा लग किएकि हमरा दस बजे जेनाइ छै तऽ हमरा ओ गाड़ीबलाके नम्बर दए देतियै